जी हाँ मैं अपने घर की रसोई की बर्तनों के बारे मे जितना जनता हूँ उतना मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले शुरुआत होती है चूल्हा से गैस चूल्हा फिर उसके बाद कुकर से थालियाँ चम्मच पटा बेलन तवा पेन माइक्रोवेव गिलास लोटा कटोरी कलछुड़ी झरिया चिमटा और सूजा ये इस तरह से हमारे घर पर उपयोग होती है जिसमें तो जो तवा है उस पर रोटी बनती है पराठे भी बनाते हैं और कढ़ाइयाँ कढ़ाई में सब्जी पूड़ी और पुलाव इस तरह की चीज़ें बनती है पटा और बेलन का उपयोग रोटी बनाने के लिए पूड़ी बनाने के लिए पापड़ बनाने के लिए किया जाता है करछुली से दाल या कोई रसीली सब्जी चलाने के काम किया जाता है झरिया से हम पूड़ी निकलते हैं सब्जी चलाते हैं चम्मच कटोरी जब ये भोजन बन जाता है तो उनको थालियों में परोसा जाता है रोटी सब्जी सब्जी परोसने के लिए अगर रसे वाली सब्जी है तो उसको कटोरी में रखते हैं और सूखी सब्जी है तो थाली में रख देते हैं तो सब्जी और दाल के लिए कटोरी का उपयोग करते हैं और हलुआ या रसमालाई या इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए कटोरी और चम्मच का उपयोग करते हैं तो सब थाली में क्रमशः दाल चावल सब्जी रोटी और यदि कभी कोई पार्टी है तो उसमें पूड़ी हलुआ मिठाई और जो कुछ और अलग से बन सकती है वो बना कर के परोसा जाता है लोटे गिलास में पानी रखा जाता है जग में पानी रख के दिया जाता है यदि बहुत अधिक लोग रहते हैं चार पाँच छः तो इस तरह फिर लोटे का उपयोग ना करके जग का उपयोग करते हैं और घर में जो पढ़िए पहले पटे चलाते थे बैठने के लिए आज कल डायनिंग टेबल चल गई है पहले पटे में सामने एक पट्टी बिछा दी सामने पटा रखा पटे में थाली रखी थाली में फिर अच्छे से थाली को सुसज्जित करके मेहमानों के लिए घर के लोग तो खाते हैं जैसे खाते हैं लेकिन मेहमानों के लिए भी उसमे अच्छे से सुसज्जित करके पटों में थाली रख कर के फिर भोजन परोसा जाता है ठीक है धन्यवाद